ठीक छै अपन कहियौ हम तऽ गेलहुँ र पटना काल्हिखन ओतऽ विवाह विवाह रहै ककरो हमर सङ्गीके नब विवाह रहै वएहमे हम गेलहुँ रह पटना तऽ ओहिठमा बहुत नीक सभ चीज भेल गीत सभ गेलहुँ हॅं बहुत बहुत नीक गीत सभ गेलहुँ रह विवाहके गीत सभ चुमाओन भेल परिछन भेल आर बहुत गीत सभ होइ छै हँ सभ चीज गीत गेलहुँ अहुँ तऽ सिन्गरे छी अहुँके तऽ पते होयत कोन केहन गीत होइ छै मिथिलाके गीत हँ ई सभ तऽ गीत गेलहुँ रह तऽ अहुँके तऽ हँ द्विरागमणो भेलै रह तऽ ओकरो गीत सभ गेलहुँ रह तै अहाँके तऽ पते यऽ मिथिलाके कते बढ़िऑं गाना होइ छै हॅं तैं हॅं तैं ओते गीत गेलहुँ ताहि दुआरे आइ एलहुँ हँ गीत सभ गाबिके बहुत गीत गेलहुँ गला लागि गेल हन ताहि दुआरे फेर दोसर दिन हँ हंँ तहन फेर जायब काल्हिखन जायब सहरसा फेर एखन तऽ पटनेमे छी काल्हि जायब फेर कार्यक्रम छै सहरसामे गीत सभके तऽ ओतै जायब फेर गीत गाबैके लेल तऽ अहुँ जेबै गीत गाबै लए हँ ठीक छै अतऽ तऽ मुण्डन छै मुण्डनोके गीत सभ से तऽ बहुत गेबै जेबै दस एगारह बजे तक चलि जेबै तैं विवाहके तऽ समदाउन होइ छै एथी चुमाओन सभ होइ छै विवाहमे परिछन होइ छै बहुत तरहके गीत सभ होइ छै हॅं समदाउनो हेतै विवाहके गीत सभ बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं अहुँके आबैया गाबै लए चुमाओन सभके आबैया ने गीत गाबैला बहुत बढ़िऑंसँ हँ ठीक छै तहन अहुँ जाउ विवाह छियै करतै की बुझलियै परसु दरभङ्गामे शादी छियै एक आदमीके तऽ ओतऽ निमन्त्रण देलकै हँ आबैके लिए कहलकै जे आबऽ पड़त गाना सभ गाबऽ पड़त तऽ ताहि दुआरे अहुँ जाएब हॅं ठीक छै तहन आबि जायब काल्हिखन ठीक छै राखै छी